भाई मूंखे त उहो ई गीतु वणंदो आहे की भाई लाल मेरी पत रखिजे भला झूले लालण सिंधणी दा सेवण दा सख़ी शहबाज़ क़लंदर जेके लाल ई मुंहिंजी पत रखंदो